शेतकऱ्यांक करपाक खुबशो सवलती आसतात किंवा हेर वेवसायी आसतात शेतकाऱ्यांनी आपलो वेवसाय वाडोवपा खातीर ताणी आपल्या पिकाचेर उत्पादन करपाक जाय म्हणल्यार भात उभेक लावून तांदूळ तयार करप मिरसांगाचेर पिठो तयार करून तो विकप ताची सान्नी तयार करप किंवा मल्ला विकून ते मल्ला विणून त्यो विकूय शकता माडाच्यो पाट्यो काडून ताच्यो बशी ताट चमचे पेले तयार करून विकूंक शकता सण्णाचो कातो काडून तो तयार करूंक शकता शेताचें पीक काडून तण विकूंक शकता किंवा खत तयार करूंक शकता जी वस्तू आमकां उपयोगी पडना म्हणून आमी उडयतात त्यो वस्तूंचो उपयोग करून ती बाजारांत विकूंक शकतात शेतकाराक आवडटा जाल्यार ते दर्याचेर वचून घरोवून नुस्तें काडूंक शकतात दुसऱ्यांगेर काम करून पयशे हाडूंक शकतात फकत तागेली काम करपाची तयारी आसपाक जाय जर शेतकऱ्यांक त्रास काडपाची आवड आसा तो खंयचोय वेवसाय करपाक शकता ताका वेवसाय करपाक चिंतचें पडना